मैं तो एक तोता पाली हूँ जिसकी बहुत देखभाल करती हूँ उसे पिंजरे में रखती हूँ साफ़ सफ़ाई से ना उसे कोई बिमारी ना हो इसीलिए उसका पिंजरा हमेशा साफ रखती हूँ चारा भी देती हूँ उसे नहलवाती भी हूँ ताकि उसे गर्मी ना लगे और मेरे घर में मुर्ग़ी भी है उसे दरबों में बंद की हूँ वो दरबा भी साफ करती हूँ और चारा भी डालती हूँ उसे फिर साम के टाइम खोल देती हूँ चरने के लिए एक तालाब है मेरे बग़ल है उसमें बत्तख जिलाई हूँ गाँव वाले उसको दाना भी देते हैं मैं भी देती हूँ और तालाब सूख ना जाए उसमें पानी रोज़ डालती हूँ ताकि वे लोग रोज़ नहाएँ हम घर के पास मछली भी जियाई हूँ एक तालाब में और मछली को रोज़ चारा देती हूँ तालाब भरती हूँ ताकि वह सूखे ना बिमारी ऊ मछली को कोई दिक़्क़त ना आए इसीलिए रोज़ उसमें पानी डालती हूँ गर्मियों के सीजन चल रहा है रोज़ पानी सूख जाता है इसीलिए उसे उस तलाब को रोज़ भरती हूँ ताकि मछलियाँ अच्छे से रहें और उनमें उन्हें कोई तकलीफ ना हो मछलियाँ बहुत ठीक से रहें और गाय भी जियाई हूँ गाय को रोज़ नहलाती हूँ चारा भी डालती हूँ खेत से जाकर घाँस भी लाती हूँ रोज़ सुबह नहलाती भी हूँ ताकि गाय को गर्मी ना लगे और उसे उस अच्छे से रहे गाय भी अच्छे से रहे कोयल लेपती हूँ रोज़ उसे घास काट के लाती हूँ खिलाती हूँ ताकि वह घाँस खाए और भूंसा भी है घर में भूंसे के साथ मिलाकर देती हूँ गाय गाय को खाए और वह ठीक से रहे इसी तरह सब जानवरों को मैं ध्यान रखती हूँ ताकि कोई उन्हें उसे दिक़्क़त नय आए पक्षियों की देखभाल करती हूँ ताकि कोई उसे पत्थर ना मान मारे जिसे जियाई हूँ उसे रोज़ देखती रहती हूँ जाकर पास से कोई बत्तख को कोई ढेला तो नहीं मार रहा है वह सही से तो है पक्षियों भी ठीक से हैं कि नहीं